छठ पूजा ठीक है सुनिए हाँ ठीक है तो हाँ तो ठीक है सुनिए बाहर से है तो छठ पूजा हो रहा है यह पहला दिन दीपावली होता है दीपावली होता है तो पहले छः दिन के बाद होता है खरना तो छः दिन के बाद होता है खरना तो यहाँ खाना खरना पड़ता है तो पूजा फ़िर सहना पड़ता है फ़िर यहाँ एक दिन नहा खाना पड़ता है दुसरा दिन सहना पड़ता है रात में पूजा करना पड़ता है साथ में सब चीज़ सामान किनना पड़ता है रात में पूजा होता है खीर बना जाता है रोटी बना जाता है केला खरीदकर लाना जाता है खरीदकर लाना जाता है तो पूजा होता है रात में का लड़का बच्चा देख देखते हैं रात में नेज चढ़ता है तो पूजा करके सब देखकर के गुड़ उर लाकर तो जो सहा जाता है पूजा करता है वह पोता के हटाकर के गेट लगाकर भोजन करना जाता है भोजन करने के बाद गेट खोलना पड़ता है सब लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी बर बुर दु वर बड़ हो चाहे छोटा हो ओ प्रसाद खाना खाना जाता है रात को तब लोग सो जाता है फ़िर सवेरे उठता है तो चना फूलने रखता है तो फ़िर साँझ को भोर में चना फूलने के बाद नहा सुनाकर चूली ऊली नीप के फ़िर पूजा करने का सामान बनता है पुआ खस्ता फ़िर बनता है फ़िर बनाकर तब ओहे बनाकर फ़िर दउरा में सजाया जाता है सूप में फूल लगता है लगता है और ऊ अकुरी लगता है खस्ता लगता है फ़िर लगता है केला लगता है फल फूल जितना होए सब लगता है ओ पर ए सूप पर दउरा में रखा जाता है फ़िर साँझ के जाता है गंगा जी में गंगा जी में हाथ उठता है पूजा करके फ़िर घर आता है घर आने के बाद फ़िर सवेरे सवेरे फ़िर ऊ होता है जे फ़िर भोर में जाना पड़ता है गंगा जी में फ़िर सब बाल बच्चा के लेकर के जाता है वहाँ गंगा जी में ता हाथ उठता है और फ़िर पूजा का है घर आने के बाद